ایک بچے کو چلتے پنکھے میں جانے سے روکنے کے لیے بال بال بچانے کا کارنامہ میں بہت قابل فخر رہا ہے